असांजे रंधिणे में हिकु वणंदड़ु मसालो आहे उहो उन जो नालो किचन किंग आहियो उहो एवरेस्ट कंपनी जो मसालो आहे असां घर में कहिड़ी बि भाॼी ठाहींदा आहियूं न उन मां हो मसालो विझंदा आहियूं सभु तारीफ़ कंदा आहिनि असांजा मिटु माइटु सभु अहिड़ो मसालो वापिरींदा आहिनि